हेल' औ साइखेल दखानि नामा मा नांगौमोन औ जेन्ट्स नांगौमोन लेडिसबो नांगौमोन बैयो जेन्ट्सफोरनो हिर' हिर' दंमोन ओमफ्राय बै जेन्ट्सना दामफ्रासो बिसिबांमोन बै माबाया बिएसएआ बिएसएआ बा रोजा आयौ बा रोजाया बा रोजाखा एसे खम सम जागोनना जाया हिर' नालाय औ हिर'निया हिर'नियालाय हिर'ना हिर'निया बेखौबो खम बिसि जागोनना जाया ओमफ्राय लेडिबार्ड नालाय नांगौ बेखौबो नांगौ ओमफ्राय लेडिबार्डना बेसेबां बेसेबां रेन्जनि दङ

ओमफ्राय गोल गोरलैफोरना औ गोरलैफोरना

होमब्ला गाबोन थांनोसै नायनायसै दामफोरखौ रायज्लायनोसै दे